ہیلو ہمیں جانا تھا ذرا لال قلعہ گھومنے كے لیے اور وہیں جامع مسجد پورے دن كے لیے ہمیں گاڑی چاہیے تھی تو ہم نكلتے ہیں یہاں سے صبح میں نو بجے تو ہم چار پانچ چھ آدمی قریب ہوجائیں گے چھ آدمی تقریباً چھ سات آدمی رکھ لیجیے ایک اور ہیں گھر والے وہ بھی جا سكتے ہیں تو دو ساتوں آدمی جانا چاہ رہے تھے تو اس كے لیے ہم کو چھوٹی گاڑی كا ریٹ كیا ہوگا ماروتی سوزوكی ہے اس كو نہ لیجیے گا اور اینووا كا تو مہنگا ہو جائے گا انڈیكم میں سستا رہے گا سیون سیٹر ہی اگر كر دیجیے گا تو بہتر رہے گا ہاں پورا دن گھومنے میں لگ ہی جائے گا ہاں چھوٹی گاڑی بھی جو سیون سیٹر سات آدمی ہیں تو سیون سیٹر ہی بک كر دیجیے گا